राजस्थान हिकु रंगीलो प्रदेश आ हिते तरह तरह जा रवाज ऐं रीति रवाज आहिनि ऐं सभिनीनि खां पहरीं खमा घणी करे प्रणाम कंदा आहियूं ऐं जेके बि प्रोग्राम थींदा आहिनि उहे सभु रंगीला प्रोग्राम थींदा आहिनि हा पुष्कर जे अॻियां घणा ई बैचलर पार्टियूं थींदियूं आहिनि जंहिंमें सभु वञी करे पंहिंजो सेलीब्रेशन कंदा आहिनि सभु पार्टियुनि में नवा नवा कपिड़ा पाए प्रोग्राम थींदा आहिनि होली जो प्रोग्राम पुष्कर जो पूरे राजस्थान में इहो न केवल पूरे हिंदुस्तान में फेमस आहे